जीअं कि कोरोना जो जेको वक़्तु आहियो बीते कुझु सालनि में असां सभिनी हिनखे मुंहुं ॾिनो आहे त कोरोना जे वक़्त में असां इहो महिसूसु कयो इहो ॾिठोसीं कि ऑनलाइन जेको असांजो जेकियूं बि कार्य विधि आहे उहा जेका असांजा कमु करण जा तरीक़ा आहिनि उहे ऑनलाइन वधीक थी विया आहिनि ऑफलाइन खां त पहले कीअं ॿार क्लास रूम में वञी करे क्लास रूम में ई वञी करे पढ़ंदा हुआ टीचर पढ़ाईंदी हुई ॿार पढ़ंदा हुआ होम वर्क कंदा हुआ जेको बि कंदा हुआ हाणे हीअं थी वियो आहे कि ऑनलाइन टीचर हुननि खे ॻाल्हाए थी उहो बुधनि था ऐं उहो पंहिंजो ऑनलाइन क्लास अटेंड करे होम वर्क ऐं इहे सभु कनि था